आमच्या ल्हानपणांत कॅमेरा हो विशय खूब अजापाचो आशिल्लो कॅमेरा पळोवप कॅमेरांतल्यान फोटो काडप आनी मागीर खूब दिसांतल्यान ते फोटो मेळप म्हाका तें मागीर त्या फोटवांची अपूप अप्रूप आशिल्लें ते फोटो आल्बमा घालून दवरप ते सांबाळप आनी ताच्या लागून तांकां तांच्या ताकाच लागून त्या फोटवा बद्दल एक भावनीक ओड आशिल्ली तेच्या कडेन एक भावनीक जवळीक आशिल्ली खूब दिसांतल्यान मदीं मदीं याद जाली तेन्ना तो आल्बम काडपा तो चाळप आनी ते फोटो पळोन त्यो यादी जागृत करप ते यादींत शेणप हें वेगळेंच आशिल्लें आतांय सुद्दां खुबशे आल्बम म्हजे कडेन आसा तातूं खुबशे फोटोय आसा आनी ते फोटो पळयता पळयता म्हाका म्हज्या ल्हानपणाची याद जाता लग्नाचे फोटो म्हजो भुरगो जालो तेन्नाचे फोटो तेज्या बड्डेचे फोटो ते पळयतगीर ते सगल्यो यादी याद जातात आनी खूब बरें दिसता ते यादीकच हांव शेणटां पूण आतां ह्या डिजीटल युगांत मोबायलाचेर कॅमेराचेर लॅपटोपाचेर आमी फोटो सेव करतात फोटो प्रिंट काडच ना म्हणटकच तांच्यो यादच उरना आतां फोटो होच एक आवडीचो विशय जाला फोटो काडप कॅमेरातच दवरप आनी खूब तर ताजी स्टोरेज वाडली जाल्यार ते डिलीट करप त्या फोटवाक कांयच किंमत ना आमी पळयतात आतांय फोटो पळयतात मोबायलाचेर फोटो पळयतात पूण ती भावनीक जवळीक तेंच्या कडेन ना ते फक्त एक फोटोच म्हण आसतात जशे आमी पयलीं फोटो पळयतकच सगलीं जाण बसतालीं ते फोटो पळयताली आनी सगलीं जाण मेळून त्यो यादी याद करताली केन्ना हांसताली केन्ना रडटाली एकमेकांक याद करताली आनी तेन्नाच एकामेकांक फोन करप जातालें किंवा पत्र बरोवप जातालें आतां तशें ना ते फोटो आसात बरें म्हज्या कडेन ते फोटो नात जाल्यार आनी कोणा कडेन आसतात मागीर त्या मनशाक तो फोन करून सांगप ते धाडून दी गो म्हूण मागीर ते स्टोरेज वाडली जाल्या ते डिलीट करप हें सगलें आतां जाता म्हाका अशें दिसता आतां त्या फोटवांत एक सेंटीमेंटल मोलच ना आतां ह्या डिजीटल वल्डाक फोटवांक चड महत्व आयलां कितेंय काम केलें जाल्यार फोटो काडून दवरप त्या कामाक महत्व दिवप ना पूण त्या फोटवाक चड महत्व दिवप फोटवा पुरतेंच काम करप आनी ताका लागून फोटो हे सेंटीमेंटल जाले नात अशे म्हाका दिसता